हॅलो हां स्विगीक फोन लागला न्ही हां हां ना हांवेन ओदोव ऑर्डर दिल्ली खबर आसा ओय बिर्याणी आनी क्रिस्पी दिल्ली ओय आनी मंचुरियान दिल्ले आनी एक चपाती दिल्ली आनी दोन नान दिल्ले पय हां ना म्हाका आतां त्यो वाडोवपाक जाय आशिल्ल्यो म्हणजे चपाती ज्यो आसा त्यो म्हाका दोन जाय आनी नान पांच हें करपाचे हय हय आं आं आं कितले वेळान पावतली म्हाजी ऑर्डर म्हणजे अदमास मात्शें म्हाका अर्जंट बेगीन जाय आशिल्ले म्हणोन आं आं पावतली पूण हांवेन तुमचे पे केल्ले तें जी पे केल्ले न्हू सो आतां तुमची ऑर्डर येतगीर पे करपाचे काय जी पे करपाचे जी पे केल्या चलता पूण म्हजे कडेन सद्द्या जी पे तितले नाशिल्ले सो हांवू तुमी तुमकां कॅश कॅश दिल्या जाता न्ही हे तेन्ना आं आं हय आनी ऑर्डर मात्शी बेगी पावो शकतली एक पांच मिण्टां भितर बीन अशी कारण मातशे भुक लागल्या म्हणून म्हाका आमी रावल्यात अय एक उसर लागतली कितली धा मिण्टां वीस मिण्टां वयतली आं आं ओके जाता जाल्या मात्शे बेगीनू धाडपाक पळयात न्हू आं

तीं तुमची पॅक केल्ली तुमी आं आं आं पयलीचीं ऑर्डर आतां हेका लागो मात्सो टायम वयतलो आं पूण एक कशें करून एक धा मिण्टान पावता जाल्या पळयात न्हू आनी पयशे हांव मागी दिता आनी ते हें तितूक आनीक आयटम एड केल्यार आनी वेळ लागतलो ओय आं आं

पानीर ऑके तशें न्हय एक म्हाका हें जाय आशिल्ले म्हणजेर कोण तें क्रिस्पी जाय आशिल्ले म्हणून म्हणून हांव एड करपाक सोदताले पूण आतां हय बेबी कोन क्रिस्पी जाय आशिल्ली जातली फास्ट जावपाना आं हांवेन सांगले ते टायम भितर जावचेना न्ही

बरें तर म्हाका एक दोन चपाती एक्स्ट्रा सांगल्यात त्यो आनी पांच नान सांगल्या न्ही हय त्यो धाडून दी पयशे हांव कॅश दिशता कारण तें ऑनलायन पे केली न्हू होय म्हणजे पार्टिसिप आमचे मात्शे चड जाणां जाली म्हणजे पार्टेक मनश्या वाडली तेका लागोन मदी वाडोवची पडली म्हणून होय आं बरें तर थँक्यू